हेलो छओ हजार टका दाम छै

सए हजार टका पड़ै छै आबू लै लेब अयबै तबे ने दोकानपर तऽ कहाँ जान हेबै तऽ बढ़िआँ से किलो लेबै बढ़िआँ दाम नहि होयत नहि छै तऽ आब की करबै बच्चा सब एहने भए गेलै तऽ आबू ने लै लेब ओते सँ बतेबै तऽ नहि ने होयत अयबै तबे ने तऽ आबू ने लऽ जाउ आब आबू ने तब ने लेबै लाल रङ्गके लेबै तऽ जे अयबै ओ पसन्द करब तरहके तखने ने ओतय सऽ की बतायब साइकिल तऽ केहन केहन दामके छै बढ़िआँ साइकिल सब छै चारि पाँच कलरके छै अयबै तबे ने अखन आब की बतायब हम जहिआ अयबै तहिआ पसन्द करब एके गो लेबै तीन चारि गो लए लेबै एके गो बच्चा थोड़े नहि यै तऽ सब खातिर लेबै ने लड़ाइ होयत ओनामे ओ ठीके छै आयब दोकानपर ठीक छै आयब दोकानपर तब ने देखबै पसन्द करबै